यौ अहाँ कतऽ छियै हम तऽ बड़ी देरसे लोहिआ नगर चौक पर खड़ा छी सुखपुरमे खड़ा छी हमरा नहाय जयबाक यऽ बुझलियै अहाँ अभी तक नहि एलहुँ यऽ हमर भाड़ा उड़ा जेभी हमर भेज दिअ हम रौदमे परेशान भऽ गेलहुँ हँ रौदो बहुत यऽ गर्मिओ सबसे ज्यादा यऽ अगर अहाँ नहि एलहुँ तऽ आब हम की करी से कहू हमर पैसा भेज दिअ जे भाड़ा हम भेजलहुँ से पैसा हमरा रिटर्न कए दिअ छोड़ि दिऔ आब जहन नहि गेलहुँ तहन तऽ हम नहिए जाएब एतऽ हम दू घण्टा तीन घण्टा हमरा भऽ गेल यऽ हम अहाँकेँ इन्तजार कए रहल छी अहाँ अभी तक एलहुँए किआ नहि कखन तक आयब सेहो तऽ हमरा बतायब अहाँ दश मिनटमे आबै छी कि पाँच मिनटमे आबै छी या आधा घण्टा लागत अहाँ से तऽ बता देबै तऽ हमहुँ तऽ आखिर निश्चिन्त भए जेबै जे कि ठीक छै अहाॅं आबि रहल छियै तऽ चलऽ कोनो बात नहि छै तऽ पाँच मिनट और सही हम रहि जेबै दश मिनट और रहि जेबै तऽ दोसर ऑटो नहि पकड़ऽ पड़तै नहि तऽ हमरा दोसर ऑटो पकड़ऽ पड़तै हमरा मर्जेन्सी यऽ अहाँ मर्जेन्सी नहि बुझै छियै जेकि हँ मर्जेन्सी हेतै जल्दी हमरा सभकेँ जएबाक यऽ अहाँ जल्दी से एबै कि नहि एबै अगर नहि एबै तऽ हमरा सेहो कहि दिअ कि हमरा नहि आयल होयत किआकि अभी हमरा तीन घण्टा भए गेल यऽ तीन घण्टा से अहाँकेॅं इन्तजार कए रहल छी अहाँ अभी तक नहि एलहुँ यऽ छोड़ि दिऔ कोनो बात नहि छै हमर पैसा दए दिअ हम आब दोसरे ऑटो पकड़ि कऽ हम जा रहल छी हमरा नैहरा जेनाइ यऽ बहुत मर्जेन्सी यऽ आब अहाँकेँ हम की बताबी